भारताच्या वेगवेगळ्या वाठारांत सांस्कृतीक अदला बदल करपाक सुद्दां कोंकणी भाशेची सुद्दां तितकीच भुमिका आसा प्रत्येक भाशा ही गरजेची आसा थोड्या लोकांक जी भाशा कयटा तीच दुसऱ्या लोकांक कयटा अशें ना आतां गोंयान कोंकणी उलयता महाराष्ट्रान मराठी उलयता हेच तरेन सगळ्यो तरेच्यो भाशा ह्यो म्हत्वाच्यो आसा